फास्टर रॅस्टोरंट न्हय हांव साहील गांवकर उलयतां म्हाका तुमच्या रॅस्टोरंटांतलें चायनीस जेवण जाय आशिल्लें कसलें प्रकाराचें जेवण आसतलें तुमच्या कडेन आनी वॅज नॉन वॅज मेळटलें आनी इटालीयन जेवण बी आसतलें म्हाका तुमच्या रॅस्टोरंटांतलें नॉन वॅज जेवण जेवपाक जाय आशिल्लें जशें की चिकन चिली चिकन चिली मेळटली जाल्यार सांग आनी तुमचें रॅस्टोरंट खंयच्या जाग्यार आसतलें तें सांग आनी रायस रायस बी आसतलें जाल्यार सांग